हेलो हाँ सर कहियो साइकल की दुकान है हर साइकल छोटी बड़ी सब साइकल मिलेगी कौन साइकल लेना है आपको उसके पाँच हज़ार रुपये पड़ते हैं

कम ज़्यादा होता है ना कम ज़्यादा जब आइएगा उसमें आपको क्या लगाना है क्या नहीं ख़ाली वह आपको बॉडी लेना है कि उसमें कैरियल लगाना है घंटी लगाना है बम्पर लगाना है वह हिसाब से आपको लग जाएगा

हाँ तो मेरी दुकान जो है सो मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में है जज्वार एरिया है जज्वार कटरा प्रखंड में हाँ तो मिल जाएगी आपको रेंजर साइकल भी मिलेगी हीरो साइकल भी मिलेगी जो साइकल लेंगे वह साइकल मिलेगी अच्छी से अच्छी क्वायलिटी की हमारे पास रहती हैं

जो भी कम हो सकेगा आप जो तो ऊपर है अगर कस्टमर के ऊपर है ना जैसी साइकल लेंगे और साइकल में क्या क्या आपको चाहिए माने पूरा ओके कर के चाहिए उसमें जैसे सीट कॉभर रहता है बम्फर रहता है घंटी रहती है डबल इस्टैंड होता है तो डबल इस्टैंड पर जो जो होगा तो वह उसका बढ़ जाएगा तो जैसा नहीं लगाएंगे तो कम भी में भी हो जाएगा वह तो आपके ऊपर जैसे आपको पैडिल रबर पर लगाया जाता है बम्फर में कभर लगता है तो उन सब से थोड़ा बढ़ जाता है आप सैंपल में अगर लीजिएगा साइकल बम्फर नहीं लगाइएगा या घंटी नहीं लगाइएगा या ब्रेक शु नहीं लगवाइगा उसमें साइकल में और जो है सो फुदना उदना सब सजावट का लगता है वह अगर आप नहीं लगाइएगा तो कम लगेगा हाँ तो हो जाएगा कमी बशी आप तो सर आइए तो दुकान पर जब दुकान पर आएंगे तब तो मालूम गिरेगा हाँ तो बो नहीं नहीं हो जाएगा आठ हज़ार ऐसा नहीं बोलेंगे जो आप आइए एक बार आप हाँ ठीक है ठीक है आइए आइए आइए आप आप आइए आप आ आप आकर देखिए समान को देखिए बात कीजिए सामान जो है सो अच्छा क्वायलिटी का मिलेगा हमारे यहाँ हाँ हाँ तो एक बार आप आइए ना हमारे पास वहाँ पर जो आप देखे हैं यहाँ पर भी आइए आ कर देखिए इसके बाद आपको जानकारी होगा ना जो क्वायलिटी कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है क्वायलिटी सब क्वायलिटी देख कर इसके बाद जो है सो आपको मिल जाएगा जैसा पसंद होगा वैसा हाँ ठीक है आइए आइए आप हमारा एड्रे